हमारे सौरमंडल की अगर हम संरचना की बात करें तो जो हमारा सौरमंडल है उसके अंदर हमारा तारा सूर्य सूरज और उससे जुड़ी हुई सारी जो चीज़ें है वह शामिल है जैसे की बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ब्रहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून ग्रह प्लूटो और जैसे बौने ग्रह जितने भी हैं दर्जनों चंद्रमा और लाखों यह सभी हमारे इसके अंदर जुड़े हुए है अगर हम हमारे संरचना की अगर हम बात करें इन सब चीज़ों से मिल कर हमारे सूर्य मण्डल की सौरमंडल की हमारे की संरचना हुई है वहीं अगर जैसे सौरमंडल में हम बात करें अन्य ग्रह की जो संरचना है वह क्या है यह हमारे सौरमंडल अन्य उससे कैसे अलग है तो सौरमंडल जो है अधिकांश मतलब जितने भी अधिकांश ग्रह है दो या तीन होते हैं जो अधिकांश वायु मण्डल बनाते हैं जैसे की अगर हम मान लें उदाहरण के लिए शुक्र और मंगल का निन्यानवे परसेंट या नाइन्टी परसेंट से अधिक वायु मण्डल होता है है न जबकि पृथ्वी का मतलब उसका वायु मण्डल अपना नाइन्टिट होता है और पृथ्वी का निन्यानवे परसेंट होता है वायु मंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में है है न और वहीं अगर हम सौरमंडल की सबसे बड़ी वस्तु क्या है उसके बारे में अगर बात करें तो हमारा जो सौरमंडल है सूर्य हमारा और सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल का जो है द्र द्रव्य निहित होता है मतलब उसके अंदर होता है तो हमारे जो संरचना की अगर हम बात करें तो यह हमारे जो सौरमंडल की जो संरचना है वह हमारे तीन चार चीज़ों से मिल कर फिर बनी हुई है